हम सेकेंड हैंड प्रोडक्ट जो खरीदते हैं उसमें अधिकतर सेकेंड हैंड प्रोडक्ट ख़राब निकलते हैं तो अगर हमें पॉज़िटिव रेस्पॉन्स या पॉज़िटिव एक्सपीरियंस चाहिए हो तो हमें नए प्रोडक्ट ही खरीदना चाहिए क्योंकि सेकेंड सेकेंड हैंड प्रोडक्ट ज़्यादातर ख़राब ही निकलते हैं और बाद में जाकर आगे जाकर दिक्कत भी होती है इसलिए हमें परेशानियों से बचने के लिए नए प्रोडक्ट ही खरीदना चाहिए ताकि हमारा जो कार्य है वो सतत चलता रहे और किसी प्रकार की कोई परेशानी भी न हो